जय झूलेलाल भईया हा ॿुधायो हा भईया हा सही ॻाल्हि आहे भईया मज़ो नथो अचे

हा भईया मां सोचियां थी हिन दफ़े न स्टोल में असां हीअं लॻायूं सोया चाप उहे सभिनी माण्हुनि खे बि हा उहा सभिनि खे वणंदी बि आहे समोसा बिह जा पकोड़ा बिह जा पकोड़ा समोसा सोया चाप हा ऐं मटन खाइनि सुठो बि थींदो प्रोग्राम बि सुठो थींदो पंहिंजो पंहिंजो प्रोग्राम बि सुठो वेंदो हा भईया असांजो महाराजु आहे मां हुननि सां पुछंदमि बि हुननि खे हा भईया न न भईया ॾिसो असांजो ईंदो आहे न महाराजु उहो मतलबु पैसा बि वाजिबी वठंदो आहे ऐं पूॼा बि सुठी कंदो आहे हा भईया सही ॻाल्हि आहे भईया न न हाणे मुंहिंजो आहे महाराजु मां हुननि सां ॻाल्हाए करे ॻाल्हायां थी हुननि सां ऐं हा भईया सभिनि खे मज़ो बि वधीक ईंदो वधीक सुठो लॻंदो हा भईया इहो आइडिया सुठो आहे जामु सुठी आइडिया आहे इहा भईया मुंहिंजा पंज पंज स्टॉल लॻाए छॾियो

कढी छॾियो असांजे नाले जा हा हा भईया आहिनि असांजा माण्हू उहो बि मतलबु असांखे हैल्प कंदा भईया मां तव्हांखे हिकु ॿिनि ॾींहनि में ॿुधायां थी पुछी करे हुननि खां घणो था हो कनि असां सां हा भईया हा भईया मां टोकन तव्हांखे ॾेई था वञां हा हलंदो भईया हा भईया हा सुभाणे मां अचां थी सॼो तव्हां सां हिते ई ॻाल्हायां थी हा जय झूलेलाल भईया जय झूलेलाल